گزشتہ سالوں میں شاہ جہاں پور میں بہت سارے بدلاؤ ہوئے ہیں جیسے کہ روڈ اب ہمارے یہاں بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں اب سفر کریے کیجیے گا تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اب بہتر ڈھنگ سے سفر کو آپ کر سکتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں روڈ بہت بیکار بنے ہوئے تھے اور روڈوں میں بہت ساری کمیاں تھیں گڈھے وڈھے تھے لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پہ سفر کرنا ہے تو یہاں کے روڈ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں آپ کو کہیں بھی جانا ہے آپ بہتر ڈھنگ سے جائیں گے بالکل آرام سے اور ہمارے یہاں کافی کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جیسے کہ الیکٹرک بسوں کا اب انتظام اچھا ہو گیا اب کہیں بھی سفر کرنا ہے تو الیکٹرک بسوں کا یوز کر کے آپ جا سکتے ہیں اور شاہ جہاں پور میں پائپ لائن بھی پڑ چکی ہے جس سے جو ہے گیس پائپ لائن بھی پڑ چکی ہے اور بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو ہمارے شہر کو اچھا بنانے میں مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس طرح شاہ جہاں پور ترقی کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے